कुझु रांदियूं जेके आहिनि जेके छोकिरियूं करे सघंदियूं आहिनि जीअं त ठीकड़ीअ रांदि जेका ज़मीन ते लीका पाए कंदियूं आहिनि हुन खां पोइ जेके छोकिरियूं आहिनि जेके आहिनि नोड़ीअ रांदि कंदियूं आहिनि ॿ टे गेम्स अहिड़ियूं रांदियूं आहिनि जेके छोकिरियूं करे सघंदियूं आहिनि पर छोकिरा न करे सघंदा आहिनि वरी जेके छोकिरा जेके कंदा आहिनि जीअं क्रिकेट कंदा आहिनि त उहे छोकिरियूं न कंदियूं आहिनि ऐं छोकिरा मल विढ़णु जो कमु जेके बॉक्सिंग चवंदा आहिनि उहे जेके छोकिरियूं न कंदियूं आहिनि त अहिड़े नमूने रांदियूं त जाम आहिनि पर इहो डिफरेंस आहे त के जेके छोकिरा न करे सघंदा आहिनि त छोकिरियूं वरी करे सघंदियूं आहिनि के वरी जेके छोकिरियूं करे सघंदियूं आहिनि त उहे छोकिरा न करे सघंदा आहिनि त अहिड़े नमूने गेम्स त आहिनि रांदियूं जाम आहिनि ॿियो त नोड़ीअ रांदि ख़ासि करे छोकिरियूं कंदियूं आहिनि ठीकरीअ रांदि ख़ासि करे कंदियूं आहिनि ॿियो जेको रधिणे जो समाननि जेको आहिनि उहे छोकिरियूं ई करे सघंदियूं आहिनि उहे छोकिरा न कंदा आहिनि